जुनारफोरखौ माबायदि आबार खालायो सानदुं दुंबा सानदुं दुंबा सायहायाव खायो जोथोन लायो अनो आरो सानदुङाव खायोबा मा जायो बेफोरखौ बयबो मोनथियो आरो जोङो जुनारफोरखौ मोसौफोरखौ आरो जुनार जुनारखौनो होनबाय मोसौखौबो जोङो सानदुं दुंबा जोथोन लायो सायहायाव खायो आरो सायहायाव खायाबा मोसौफ्रा बिराथ खस्थ' मोनो जुनारफ्रा जोङो बेफोरखौ गासिबो मोनथिजोबगौ जोङो दा आबाराव खायोबा मा होनो आबाराव खायोबा मानसिफ्रा मा होनो बेफोरखौ जों आबाराव खाबाबो जोङो जुनारफोरखौ बिराथ जोथोन लायो जोथोन लानायाव जोङो बयबो माबायो आरो गासिबो जुनारफ्रा आबार मोनजायोबा जों जोथोन लायो खास्लायो सायहायाव सानदुं दुंबा सायहायाव खायो जों बायदिसिना आबारफ्राव मोनजायैनि एसे गोजानावबो खायो जों बिदिनो आरो गासिबो जुनारा दा अनेक खेथि जायो बे खेथि जानायाव जोङो जथ्न' खालायनानै दाबसियाव जोङो खानाय जायो जोंना बिदिनोसै